आङो गोबां हानजानि सुबुंफोरनि थाखाय संफेरनाय जायाखै मानोना आङो रुमाव भारा थायो आरो आङो हारसिङैसो इउटिउबाव नायनानैहाय संनानै जानो मोजां मोनो